हँ हेलो ओऽ यहाँ हँ जी हम पहिला बेर ने जेबै गिरबय लए तऽ भोटर छियै ने तऽ अहाँके जे छै ने आधार कार्ड लए लेब आधार कार्ड नहि हैत तऽ पहचान पत्र लए लेब आ तकर बाद जे छै अहाँकेँ पुरजा काटि कऽ देत आ पुरजा काटि कऽ देलाके बाद अहाँ चलि जायब बूथपर आओर जए नम्बर बूथपर अहाँके पुरजा मिलत ओहि नम्बरपर जा कऽ लाइनमे लागि जयबै आ तकर बाद अहाँ भोट गिरा देबै नहि नहि मोहर नहि मारय पड़तै भोट जे छै ने आइ काल्हि ओ मशीन आयल यए बुझलियै बटम दाबय पड़तै जाहिपर अहाँ भोट गिरेबै ने जकरा अहाँके जयबाक चाही भोट जकरा देबै अहाँके मनमे जे बैसल यए हम फल्लाँ बाबू देबै या फल्लाँ बाबू देबै या ई कन्डिडेट बढ़िआँ होइ छै तऽ हम हुनका देबै अहाँकेँ जकरापर श्रद्धा मनके गप्प छियै भोटर जे छियै ने ई अपन मोनके गप्प छियै अहाँकेँ जकरापर विश्वास हेतै ओकरा ओकर नम्बरपर जे छै ने बटम हेतै ने दाबि देबै आ बटम जब दाबने रहबै ओन्नऽ सँ मशीन आवाज देतै आ आवाज जब दए देत ने तकर बाद अहाँ छोड़ि देबै तब अहाँके भोट गिर हँ हँ जकरा देबै ने ओहि कन्डिडेटके जे पहचान हेतै ने जइसे माला हेतै कमल हेतै ट्युबवेल हेतै जे भी हेतै अहाँ जकरा भोट देबै अहाँके कन्डिडेटके जे भी नम्बर हेतै ओ बटम जे छै ने मिलाइ बटम जे छै ने मशीनके उस कंडिडेटके अपन अपन नम्बरके सीधा जे छै ने बटम हेतै बुझलियै उएह बटमकेँ अहाँ दाबि देबै बटम मशीन जब आवाज दए देत ने भोट गिर जेतै हँ तब अहाँ निकलि जायब आ जे परचा आर ओतय थोड़ो मिलै छै ओतय जेबै तऽ अहाँके लाइनमे जेबै तऽ अहाँके मानि लिअ ओ नाम खोजतै नाम खोजि कऽ नम्बर नम्बर खोजि हँ देख हँ अच्छा ठीक छै ठीक छै नहि यौ पुलिस आर ओ नहि खोदारै छै लाइनमे होइ छै पुरजा अहाँ जे